मुझे खातीपुरा से राजा पार्क जाना है तो आप मुझे बता सकते हैं कि मेरे आस पास कौन कौन से ऑटो या कैब मुझे मिल जाएंगी जी ठीक है तो मुझे बता सकते हैं कि ये कितनी देर में मुझे कैब या ऑटो मिल जाएगा राजा पार्क जाने के लिए ओके ठीक है तो आप मुझे पाँच या दस मिनट के अंदर मुझे कैब या ऑटो भिजवा दे मुझे खातीपुरा से राजा पार्क आवश्यक काम के लिए अर्जेंट जाना है